हेलो नमस्ते ठीक हइ बोलिऔ एगो हइ कलमीवला एगो हइ अथी मालदह कलकतिआ सोफिआ सिनुरिआ कोन लेब आम हँ कोन लेबै

हुँ कोनवला लेबै कोन अच्छा अहाँके बुझाइए कलमी तऽ ओहिके चारि सऔ रुपैआ पड़त हुँ चारि सऔ ओहिके तीन सऔ एगोके अढ़ाइ सऔ बोलिऔ कोन अच्छा लागैए कोन अच्छा लागैए अँए मालदहके ओहिके साढ़े तीन सओ लुच्चीके पेड़के दाम हइ दुइ सओ तीन सओ कोनवला लेब हँ आमके तऽ कहलहुँ तीन सओ आओर लुच्चीके कम ठीक हइ लुच्चीके कहलहुँ अढ़ाइ सओ कोन पसन्द ठीक ठीक हइ नमस्ते ठीक हइ

कहाँ गेलै घुमैलए अभी एहिसबमे लागल छिए कलमी उलमी आम उममे लुच्ची आओरमे फूलके पेड़ आओरमे सबमे लागल छिए अभी एहिमेसँ फुरसत हैत तऽ आएब घुमैलए आएब घुमैलए

हँ तऽ लऽ लिअ ठीक ठीक हइ तहन प्रणाम ठीक

बोलिऔ ठीक हइ हँ ओहोके हइ ओहो लेबै कि ओ कै गो लेबै एगो ठीक हइ तऽ नमस्कार